नमस्ते भईया नमस्ते बताइए हो जाएगा सर किस तरह का पेंट करवाना चाहते हैं घर एकदम सर बढ़िया कलर है ब्राइट कलर है हमारे पास अच्छे कलर हैं पेंटिंग आपको बढ़िया मिलेगी सर वो आपके घर के लोकेसन के हिसाब से रहेगा और ज़्यादातर तो मैं बोलूँगा सर वाइट ही प्रिफर करो हाँ वाइट कलर करवाओ बॉर्डर लगवाओ उसमें बढ़िया सा एकदम एक कलर का और शाइनिंग वाला कलर है हमारे यहाँ और पेंटिंग आपकी होगी सर पुट्टी पहले पुट्टी होगी उसके बाद फिर पेंटिंग करेंगे एकदम बढ़िया शाइनिंग आएगा एक नंबर का ब्राइट कलर रहेगा सर जी आपको सारे बिल्कुल सर बिल्कुल एक नंबर का शाइनिंग कलर होता सफ़ेद वाइट हाँ करवा सकते है सर करवा सकते सर नेबी ब्लू करवा दीजिए एक दीवाल पे और साइड पे करवा दीजिए स्काई ब्लू और थोड़ा सा हल्का कलर लगवा दीजिए एक दीवाल में तो दो तीन कलर का कॉम्बिनेशन आप रूम में करवा सकते हो हम्म एकदम बढ़िया कलर मिलेगा सर आपको हर तरह का कलर मिलेगा सर हाँ सर पुट्टी लगेगा पहले आपके घर कि जो है कितने कमरे हैं आपके घर में

जी जी अच्छा आठ कमरे हैं कितने बाई कितने का कमरा होगा आपका दस बाई पंद्रह का है कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है सर आराम से पुट्टी मार लीजिए एक हफ्ते लगेगा पुट्टी करने में उसको अन्दर बाहर जी जी जी अन्दर बाहर आठ कमरे हैं तो समय तो लगेगा सर एक कमरे में एक कमरे में मान लीजिए आधे दिन भी लगेंगे और उसके बाद बाहर का भी दीवाल होगा उसके बरामदा है आपका तो समय तो लगेगा जी सर बाहर का कलर वाइट ही एकदम बढ़िया होता है और पुट्टी लगाने के बाद कलर लगाएँगे ना तो एक नंबर का दिखेगा सर जी एकदम जो है मक्खन की तरह चमकेगा सर आपका कलर बिल्कुल सर शाइनिंग कलर देंगे सर शाइलिंग कलर आपके यहाँ जब लगेगा तब आप देखिएगा जी तो बताइए सर किस कंपनी का पेंट प्रिफर करेंगे एसियन चाहिए नेरोलेक चाहिए कौनसा चाहिए कॉस्ट अकार्डिंग आप जाएँगे हम्म थोड़ा पैसा लगाएँगे तो बेस्ट ब्रांड है एसियन उसका कलर एक नंबर का है सर बिल्कुल सर बिल्कुल बेस्ट ब्रांड एसियन है उसका कलर एक नंबर का है

जी सर ठीक है ठीक है बताइएगा सर नमस्ते